मूंखे नंढपण खां ई डांस में तमामु घणी ई रूचि आहे ऐं मां टी वी में ॾिसंदे ॾिसंदे ई डांस खे सिखियो आहे ऐं जॾहिं मां सुबुह जो उथंदी आहियां त योगा कंदी आहियां ऐं योगा जा योगा कंदे मां योगा जा गाना ॿुधंदी आहियां ऐं उन खां पोएं जॾहिं मां थकिजी वेंदी आहियां त शांति गज़ल ॿुधंदी आहियां जंहिं सां जंहिं सां मुंहिंजो मन शांति थी वेंदो आहे ऐं मां सहेड़ियुनि सां गॾु हूंदी आहियां त डांस जा गाना हलाए असां नचंदा आहियूं ऐं झूलेलाल जा गाना बि हलाईंदा आहियूं ऐं जॾहिं असांजे घर में शादी हूंदी आहे त असां शादी जा गाना हलाईंदा आहियूं ॿहिराणो हूंदो आहे त असां झूलेलाल साई जा गाना हलाए नचंदा आहियूं टपंदा आहियूं ऐं घर में मेहंदी हूंदी आहे त मेहंदी जा गाना हलाए करे बि नचंदा टपंदा आहियूं ऐं असां घणे ई मौज मचाईंदा आहियूं